असां हिकु दफ़ो ट्रेन में सफ़र पिया कयूं मां मुंहिंजी मम्मी मुंहिंजी भेण दादा दादी मुंहिंजो भाउ ऐं पापा असां सभई परिवार वारा हरिद्वार पिया वञूं ट्रेन खां चौॾहं कलाक जो सफ़र हुयो मम्मी सभु खाइण पीअण जो सामान खयों हुवईं पहिरों त सभु सुठो हुयो साफ़ु सफ़ाई हुई शांती हुई धीरे धीरे माण्हुनि कचिरो करणु शारो शुरू कयो ऐं असांखे मथे वारी सीट मिली हुई बुजुर्गनि खे मथे वारी सीट पिया ॾियनि त दादा दादीअ खे जाम तक़लीफ़ थी हुई ऐं मथे न पिया चढ़ी सघनि हुननि जे पेर में सूर हुयो त असां हेठि वारनि खे प्रार्थना कई कि खाली दादा दादीअ खे हेठि सुम्हणु ॾियो हुननि जे पेर में सूर आहे जाम त झूलेलाल जी कृपा खां हेठि वारा सुठा हुया मञी विया ऐं दादा दादीअ खे हेठि पंहिंजी सीट ॾेई छॾियऊं ऐं पोइ इहा तक़लीफ़ परे थी हूअं ई बि तक़लीफ़ वरी अची वई पाणी न हुयो ट्रेन में असां बाथरूम न पिया वञी सघूं हथु न पिया धोई सघूं सभु कुझु असां पीअण जे पाणीअ खां कयो हथु पिया धोऊं पोइ पीअण जो पाणी ख़तमु थी वियो त असांखे ॿी बोतलूं ख़रीदणी पयूं त हिन में बि असांजो जाम ख़र्चु ऐं नुक़सानु थियो पइसनि जो पाणी पियो थिए हिन में बि जाम तक़लीफ़ थी हुई पोइ राति जो बि माण्हू सुम्हण न पिया ॾिअनि घड़ी घड़ी कोई ना कोई अचु वञु लॻाए रखी हुई कॾहिं पाणी कॾहिं समोसा कॾहिं इडली कॾहिं रोटीअ जी थाली मना असां जाम तंग थी विया हुयसि असांखे कोई सुविधा न मिली असां जाम हैरान थी विया हुयसि त असांखे इन सभिनि चुनौतियुनि जो सामनो करणो पियो हुयो ट्रेन में हरिद्वार वञणु महिल